मैंने अपने पढ़ाई के समय में गणित की किताबें पढ़ना शुरू की जो कि हमें बहुत ही नापसंद था गणित पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था मेरी दोस्त गणित पढ़ने में कुछ सही था अब वह अच्छा पढ़ती थी इसलिए वह बहुत गणित का वाह वाही करती है गणित पढ़ने में कितना मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है आप भी पढ़ा करो लेकिन मेरा मन गणित में नहीं लगता इसलिए मैं गणित का ही क्लास नहीं लेती थी जब गणित का घंटी आता है तो हम उसको छोड़कर कहीं अन्य जगह पर चले जाते थे और बाकी लोग बोलते थे कि क्यों नहीं आते हो गणित पढ़ने तो हमने बोल दिया कि हमें गणित नहीं आता है इसलिए हम गणित पढ़ने नहीं जाते हैं और बोलते हैं सर भी आते हैं तो बोलते हैं कि क्यों आप गणित का घंटी नहीं ली हम सर जी से बोल बोल दिए कि हमें गणित नहीं पसंद है इसलिए हम गणित का घंटी नहीं लेते हैं सर बोलते हैं कि आईए हम समझाएँगे तो आपको आएगा लेकिन मेरा पढ़ गणित पढ़ने में मन ही लग नहीं लगता है तो हम गणित कैसे करें गणित को करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है जिससे गणित बहुत ही हार्ड विषय है जिसको हमको करने में बहुत कठिनाई होती है हम कैसे करके गणित को ऐसे तैसे कर कर पढ़ लेते थे ताकि हम पास हो जाएँ फिर